जेठ जूनमे गाछी लगै छै लीची लगै छै सभ बगान बनै छै सभ रोपाइ छै तऽ ओ निम्मन होइ छै बरसातके समय आ जाइ छै तऽ लागि जाइ छै गाछी बगान लगै छै लीचीके कटहरके आमके आँवलाके सभकिछुके इमलीके सभ गाछी लगै छै तऽ बढ़िआँ हो जाइ छै जूनमे रोपाइ छै